अगर हम बढ़ती बीमारियों की बात करें तो वो ग्रामीण हो गया या शहर हो गया दोनों में बीमारी होती है मतलब दो जगह में जो लोग रहता है उनको बीमारी होती है क्यों होती है क्योंकि हमारी खाद्य पेय जो ग्राम की जो लोग है वो भी जो चिप्स वगैरह पैकेट में जो खाना आता है वो खाता है और जो शहर के लोग है वो भी वो खाते है और दिफरेंट क्या हुआ मतलब फ़र्क क्या हुआ शहरी और गाँव में वो तो जो खाना हमारे शरीर के लिए खराब है वो भी वो खा रहे और हम भी वो खा रहे मतलब जो हमारे शरीर के लिए खराब है लेकिन हमें ये नहीं पता की ये शरीर को ये शरीर अगर हम इस शरीर को कष्ट दे रहे है ये शरीर भी हमें एक दिन कष्ट देगा अब ये समझ रहे तो मुझे लगता है अगर आप अपना खाद्य पेय को परिवर्तन कर लेंगे आप थोड़ा सुबह उठकर योगा और एक्सरसाइज करेंगे और आपकी मन को अगर शांत रखेंगे मन की वजह से भी बहुत सारे रोग होते है तो ये तीन चीज अगर आप कर लिए तो ज़्यादातर की बीमारी नहीं होगी और आज कल की तो जमाना है बीमारी आपकी होगी क्योंकि जल वायु हो गया खाद्य पेय हो गया ये सब की बारे में मतलब बीमारी होती रहती है लोगों को और इसपे हम कुछ नहीं कर सकते किन्तु जो हमारे हाथ में है वो तो हम परिवर्तन कर सकते है न हाँ जी ऐसे ही अगर ऐसे है